हेलो आपको कहना था ये हम इसकुल से बोल रहे हैं आपका बच्चा जो है सो बार बार छुट्टी ले लेता है अहाँके बच्चा जे छै से बार बार छुट्टी लऽ लैय आओर हमेशा जे छै से रहैए छुट्टीपर एना जे छुट्टीपर रहतै तऽ बच्चाके विकास जे छै से रुकि जायत आओर ओहिमे जे छै से क्लास छुटि जाइ छै क्लास छुटि गेलाके बाद बच्चाके बड़ा दिक्कत होइ छै से कि एहन का हुँ आब बच्चाके तऽ बच्चाके स्वास्थ्यपर कनि ध्यान दियौ आओर जे छै से समयसँ बच्चा क्लास आबै बराबर आबै मने ई नहि होइ जे दू दिन अयलै तीन दिन अयलै फेर दू दिन गायब भऽ गेलै एना एना केलासँ कि होइ छै क्लास तऽ नहि रुकै छै क्लास तऽ चलैत रहै छै क्लास चलैत रहलासँ होइ छै जे ओ विषय बच्चाके छुटि गेल आओर तकर बाद जे छै से ओ क्लास जे छै छुटि जाइ छै तऽ बच्चाके जे छै ओ चीज नहि एतै बच्चाके पढ़ाइ ओ छुटि जाइ छै पढ़ाइ छुटि जेतै तऽ बच्चा कमजोर हेतै कमजोर हेतै तऽ रिजल्टपर असर हेतै फेर अगिला क्लास या अगिला विषय ओ नहि बुझतै हँ तऽ ई चीज ई चीज ध्यान रखबै ओना फीस तीस दुआरे जे छै से क्लास नहि छुटबाके चाही ओ नहि छुटतै लेकिन ई जे छै से रेगुलर मतलब कि बराबर मतलब कि एक दिन दस दिन क्लास भेलै दू दिन छुटि गेलै तीन दिन छुटि गेलै फेर बच्चा एलै दस दिन क्लास फेर ओहिमे जे छै दस दिनके बाद फेर कनि दिन बाद छुटि गेलै तऽ एना नहि हेबाके चाही ठीक ने